आंनाव जोलुर गेलेनायाव जुनिया रोंगौथि दं आखा फाखाद्रायथ' नङा आं नाथाय बेनो आंनि जुनिया रोंगौथि आङो बे जुनिया रोंगौथिखौ गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्राय जागायजेन्दोंमोन माखासे गेदेरफोर गेलेनायखौ नुनानै आरो जोलुर फोरोंगिरिनि फोरोंनाय आरो आंनि हारसिं गोसोनि नाजानायजों आं आंनि जुनिया रोंगौथि जोलुर होनायखौ जौगा होदोंमोन बेनि उनाव आं क्लाबआव गेलेदोंमोन आरो बिनि उनाव सोलों सालिमायाव फरायनाय समाव जिला थाखोनि जुलुर गेलेनायावबो बाहागो लाहैदोंमोन दासिमबो आं आंनि जुनिया रोंगौथिखौ गाराखै फरायनाय समनिफ्राय उफेरा सम मोनोबो आं दाबो जेरावनो खाबु मोनो आं जोलुर गेलेयो